یہ میں نے ایک کرتی خریدی تھی آپ کے وہاں سے وہ لال رنگ کی تھی اور جس دن میں لے کر کے آئی ہوں گھر اس کو اس کے دوسرے دن ہی اس میں کچھ بٹن لگے ہوئے تھے خوبصورتی کے لیے جوکہ بہت اچھے لگ رہے تھے اور دوسرے دن ہی ایک نکل گیا اور اس میں جو کل اس کا رنگ تھا وہ میں نے جیسے ہی اس کو ایک بار دھویا پہلی بار میں ہی اس کا ایسا رنگ نکلا اور اس کے ساتھ بھولے سے میں نے سفید کرتی اپنی ڈال دی تھی وہ بھی اس کے ساتھ جو ہے اسی کے رنگ میں رنگ گئی ہے اب بتائیے اور جو ہے جتنی بار ہم اس کو دھو رہے ہیں اتنی بار اس کا رنگ اور پھیکا ہوتا چلا جا رہا ہے اور پھیکا ہوتا چلا جا رہا ہے بہت ہی خراب ہمارا جو ہے آپ کے ساتھ یہ رہا ایکسپیرئنس اب ہم دوبارہ جو ہے کسی کو بھی آپ کے وہاں سے لینے کے لیے تو نہیں کہیں گے اتنا زیادہ اور اتنا مہنگا ہم نے خریدا اور اس سے ہمیں یہ ملا جیسا سامان ہو ویسا ہی بتایا کریں تو ہم نہ خریدیں وہاں سے